जय झूलेलाल खाधे जी जेकी विधि हूंदी आहे असां सिखंदा आहियूं अलॻि अलॻि जॻहियुनि तां किताबनि मां इंटरनेट तां त ओड़ी जी ओड़ी सेम ठाहिणु त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे वणंदो बि आहे इहे शयूं जीअं असां ॾिसूं था ओड़े हिसाब सां विझूं त टेस्ट बि ओड़ी अचे पर मुंहिंजे घर में कीअं आहे की मिर्चु ॾाढो घटि खाईंदा आहिनि सफ़ा न जे बराबरि पसंदि हूंदो अथनि ऐं मिर्चु घटि जे करे लूण बि मूंखे थोरो घटि विझणो पवंदो आहे त इहा मां थोरी हेर फेर कंदी आहियां जेकी विधि लिखियलु हूंदी आहे किताबनि में छाकाणि त मुंहिंजे घर वारनि खे मिर्चु घटि वणंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं काई अहिड़ी शइ विधलु हूंदी आहे जेकी ॿारनि जे शरीर लाइ नुक़सानु हूंदी आहे जीअं अजीनोमोटो हिकु अहिड़ी शइ आहे जेके असां चाहींदा आहियूं असां पंहिंजे ॿारनि जे खाधे में न विझूं त अगरि उहो कंहिं विधीअ में लिखियलु हूंदी आहे त मां उहा शइ टोटली रदि करे छॾींदी आहियां कि उहा मां शइ पंहिंजे ॿारनि जे खाधे में न विझां